ہمارے باورچی خانے میں کئی طرح کے بجلی کے آلات ہیں جیسے مکسر ہے جوسر ہے اووین ہے اور بجلی سے پکنے والے کوکر ہیں بجلی سے چلنے والے کوکر ہیں اور آج کل جو ہیٹر آ گئے ہیں جس پر کھانا پکایا کھانا رکھ کر اس پر پکایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ طرح کے گیس چولہے بھی ہیں جس پر کھانا پکایا جاتا ہے یہ بھی بجلی سے چلتے ہیں ان کا استعمال جو ہے پرانے زمانے سے اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو بہت ہی دلچسپ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں اور وہ لوگ بڑی مشقت کے ساتھ چولہے کے پاس بیٹھتے تھے دھویں کے سامنے رہتے تھے بڑی پریشانیاں ہوا کرتی تھی کھانے پکانے میں اب الحمد للہ اب تو ایسے ایسے آلات آ گئے ہیں اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے جس کی بنیاد پر بڑی سہولتیں ہوگئی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی کھانا وغیرہ پکانے میں